जीअं त कपिड़ा सर्फ़ साबुणु ऐं लिक्विड में धोया वेंदा आहिनि कपिड़ा धुअण लाइ सभु अलॻि अलॻि तरीक़नि जो इस्तेमालु कंदा आहिनि को त हथ में कपिड़ा धोईंदो आहे त को मशीन में कपिड़ा धोईंदो आहे जीअं त हर मुंद में अलॻि अलॻि कपिड़ा पाया वेंदा आहिनि गर्मीअ में सूती कपिड़ा बरसाति में हलिका ऐं रेश्मी कपिड़ा ऐं सियारे में ऊनी ऐं गर्मु कपिड़ा पाया वेंदा आहिनि सभिनि कपिड़नि जे धुअण जो अलॻि अलॻि तरीक़ो आहे जीअं त हलिका कपिड़ा मशीन में विझी सर्फ विझी धोया वेंदा आहिनि ऐं सूती कपिड़ा लिक्विड में धोया वेंदा आहिनि कपिड़नि जे धुअण खां पोइ जेको पाणी बचंदो आहे तंहिंसां असी पोचा लॻाईंदा आहियूं फ़र्श धोईंदा आहियूं आदि कमु करिणा आहियूं